बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है इसकी ख़ासियत यह है कि ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है विशेष रूप से यहाँ पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वह होली दिवाली दशहरा और पोला धान उत्पादक जिला होने के कारण पोला का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ के किसानों के लिए ग्रामीण अंचलों में इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है इस दिन बैलों की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद उन्हें अच्छे भोजन

उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें रंग करके और उसके बाद उन्हें खाना खिलाया जाता है और यह माना जाता है कि ये बैल हमारे धन्य धान्य को बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे और किसानी में इनकी मदद से हम

उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण त्यौहार है बालाघाट का वो है हर गांव में होने वाली मंडई जो की दिवाली के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है और हर गांव में एक दिन निश्चित होता है जिस दिन मंडई का त्यौहार मनाया जाता है यह मंडई जो है बालाघाट की पहचान होती हैं इस दिन

यादव वंशी लोग होते हैं वे रंग बिरंगे पोशाक पहनकर और नाचते गाते हुए मंडई स्थल तक आते हैं जहाँ से वे इसको पूरे गाँव में फैलाते हैं और गाँव वालों को के लिए प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार मंडई का उत्सव मनाया जाता है एक और महत्वपूर्ण त्यौहार जो बालाघाट जिले में मनाया जाता है वह होली होली के समय सारे काम करने वाले विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं वह वापस आते हैं और अपने गाँव में होली का त्यौहार मनाते हैं साथ साथ दशहरा और दिवाली भी बालाघाट में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता हैं इस प्रकार बालाघाट में देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ये काफ़ी समृद्ध जिला है